خواتین کو ویسے تو بہت سارے چییلنجیز ہیں ہر لمحہ ہر وقت چیلینجیز ہے اسکول پڑھنے کے لیے جانا ہے تو پہلے گھر سے نکلنے کا چیلنجس جب گھر سے نکل گئی تو پھر باہر شعبدہ بازوں کا نظروں سے بچ کے جانا ان لوگوں کا چھیڑنا چھاڑنا یہ سب چیلینز ہر روز پیش آتے پھر جانا آٹو وغیرہ میں دیکھتا ہوں ان کا ان سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا پھر اس کے بعد اسکول یا کالجیز میں گئے تو کالج کے ساتھ یا ان کے ساتھ یا کبھی کبھی ٹیچراں بھی ایسے حرکتیں کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے بچیاں پریشان رہتیں تو یہ تو روز کے چیلینج روز نہیں بلکہ ہر لمحے کا چیینلج ہے عورتوں کے لئے اور مساوی موقعہ اور کام کرنا وہاں پر بھی مشکلات ہے تعلیم حاصل کرنے میں کام کرنے جانے میں جہاں پر آفس کو گیا تو باس کا ایک الگ رویہ رہتا کلیگ کا ایک الگ رویہ رہتا ہر ایک کا ایک الگ الگ رویہ رہتا تو نہ تو تعلیم نہ کام میں مساوی حق مل سکتا عورت کو مل سکتا کیا مل سکتا لیکن جو آدمیوں کی چھیڑ چھاڑ ہے اس وجہ سے اس کو فی الوقت تو مساوی حق نہیں حاصل ہے